جی ہاں بالکل بتا سکتا ہوں گیارہ سو پچپن تیئیس ہزار چونتیس ہزار چار سو اٹھاسی پچپن ہزار تین سو اڑتیس اٹھاسی ہزار پانچ سو تیس